पयलीं तर डिसायड करतलें म्हळ्यार एक म्हणजें मन शांत आसपाक जाय दुसरें म्हणजें आजू बाजू काय किरकिर आसपाक जायना ना जाल्यार मनांत कितें चलिल्लें आसपाक जायना आपल्याक हें काम उरल्ल्यांत तें काम उरल्ल्यांत तशें आसपाक जायना एकदम मन मोकळ्यापणान आसलो जाल्यार तें चित्र करपाक बरें जाता आणी चिंतपाक टायम मेळटा तितूंतल्यानूच कितें आपूण ड्राॅ करतलो कित्याचें आपूण चित्र काडटलो हेची जाणीव जाता हेची आयडिया मेळटा